السلام علیکم کیا میری بات اولا کار سروس سے ہو رہی ہے جی ہاں تو مجھے کار کی بکنگ کرانی تھی اصل میں میں اور میرا خاندان والے ہم سب علی گڑھ قلعہ دیکھنے کے لیے پلان بنا رہے تھے تو ہمیں اس میں کار کی بکنگ کرانی ہے وہاں پہنچنے کے لیے تو آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ کے یہاں پر کون کون سی کار ہیں اچھا اچھا تو کیا آپ کے یہاں جیپ ٹویرا ان میں سے بھی کوئی کار ہے اچھا اچھا تو ہمیں ٹویرا زیادہ صحیح لگے گی کیوںکہ ہم سات لوگ ہیں جی جی جی تو ہم سات لوگ ہیں اس لیے ٹویرا زیادہ صحیح رہے گی تو آپ ہمیں پیسے بتا دیجیے کہ آپ کتنے پیسے لیں گے جی جی جی ٹھیک ہے پھر اتنے پیسے بھی صحیح ہیں تو ہمیں یہ پرسوں میں نکلنا ہے صبح میں آٹھ بجے جی پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم ٹویرا ہی بک کر لیتے ہیں اس کے لیے علی گڑھ قلعہ تک جانا ہے علی گڑھ جانا ہے پھر علی گڑھ قلعہ تک ٹھیک ہے تو ہم سات لوگ ہیں اور پیسے بھی اتنے ہی دے دیں گے ہم اور وقت صبح کا آٹھ بجے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ